देखिऔ तहिऔकामे जे हमे बी ओ डी मेम्बर छिए जीविकाके जीविकाके छिए तऽ ओकरा जाइ छिए घर घर पहुँचिके ओकरा समझेलिए दीदी कचरा नहि करिऔ कचरा करै छिए तऽ अहाँके बहुत कहानी छै आब जे छै से देखिऔ एतना कचरा पाँच जिला जे छै हमरा आओरके छै मुरलीगञ्ज भेल मधेपुरा भेल कुमारखण्ड भेल अँ तऽ पूर्णिया भेल एतना जगह हम घुमिके एतना दीदीके समझ दैके समझाबै छिए राखै छिए जे दीदी कचरा नहि करिऔ घरसे बाहर तक सफाइ जतना राखबै ओतना अहीँके हकमे फायदा हैत आओर बेमारी नहि फैलत बेमारी भी नहि फैललै आओर अहाँ भी स्वच्छ रहलिए जे बाड़िओमे बैठिके अहाँ भोजन भी करि सकै छिए कचरा राखबै तऽ भोजन करैमे अहाँके अच्छा नहि लागलै अच्छा भोजन करैमे अच्छा जे लागलै साफ सफाइ छै तऽ कहुँठाम बैठिके भोजन करि लेबै ओतऽ चलू कुमारखण्डमे चलू डॉकटरके पास ओहिमे एतना गन्दगी रहै आब चलू जे दवाइ मारै छै आठ रोजपर ओहिमे एगो अहाँके कचरा नहि मिलत एगो गन्दगी नहि मिलत मधेपुरा चलू सदर मधेपुरा सदर भी मे ओ सुन्दर स्वच्छ भै गेल यऽ बहुत बढ़िआँसे स्वच्छ करै छै लोक साफ सफाइ जतना राखबै पेशेन्ट जे छै ओकरो साफ सुथरा राखै छै आओर दीदी एतऽ से जाइ छिए उपरा राखै छै आओर हम भी जे छै बी ओ डी मेम्बर समूहके छिए बी ओ डी मेम्बर छिए तकरा हमरा बढ़िआँसे छै ओकरा साफ सफाइ बतेनाइ साफ सफाइ ओकरा बतबै छिए बहुत बढ़िआँ कै के ओकरा हम जे अएलिए बहुत बढ़िआँ कै के बी ओ डी मेम्बर छिए ओकरा हम बढ़िआँसे राखै छिए बढ़िआँसे समझाबै छिए दीदी एना नहि एना नहि दीदी एना करू हे ई गप नहि एना करू जतेक दीदी कचरा राखबै जतेक तरह गन्दा शरीरमे रहत ओतना बेमारी फैलत देखिके गन्दगी जतना साफ साबुन लगेबै नहेबै धोबै बढ़िआँ सफाइमे रहबै दीदी तऽ अहीँके स्वच्छ छै अहाँ जतना कचरा रहबै ओतना अहाँके बेमारी खेहारतै आओर बेमारी देखिऔ हाथके नाखून हाथके नऽहके नाखून जकरा बोलै छिए ओ नाखून अहाँके साफ रखना चाहिए नाखून साफ करिके तकर बाद भोजन बच्चाके करबाबू नाखून साफ करिके डिलिवरी पेशेन्टके करबाबू खूब बढ़िआँसे अहाँ जे छै डिलिवरी पेशेन्ट जे छिए डिलेवरी पेशेन्टके दिक्कत होइ छै कचरा जगहमे डिलिवरी पेशेन्ट गन्दा हाथ खएतै बच्चाके कचरा जएतै तऽ बच्चाके कचरामे बेमारी फैललै लेकिन अइसन नहि करनाइ छै बढ़िआँसे कै के राखू जे बच्चा हमर स्वस्थ रहै अपना भी हम स्वस्थ रही दीदी बुझलिए एतना अहाँ कै के बढ़िआँसे राखू आब देखिऔ हॉसपिटल हॉसपिटल घर घर जाके हमरा दीदी सभकेँ समझेलिए दीदीसभ सुधरि गेलै सुधरि गेलै तऽ आब देखिऔ सबचीज नीक भै गेल अहाँके सबचीज बढ़िआँ भै गेलै तऽ आब देखिऔ केहन बढ़िआँ छै जे केहन बढ़िआँ जिनगी गुजसलकै साफ सफाइमे बढ़िआँ छै देखहुँसे लोक सफा होइ छै खूब बढ़िआँसे लोक साफ रहै छै तऽ बढ़िआँ भी रहै छै लोक सुनलिए ने एतनहिटा बढ़िआँसे कहै छी